हमारे परिवार में जब कोई भी जैसे बच्चों का जन्मदिन हुआ तो हम लोग परिवार में सब इकठ्ठा होके एक सब इकठ्ठा होके जन्मदिन मनाते हैं परिवार में खुशियाँ रहते हैं अच्छे से घर को साफ करते हैं और उसमें जो है कि अच्छी से साज सजावट करते हैं परिवार के लोग भी उसमें शामिल रहते हैं परिवार में अच्छा लगता है जब साथ में सब रहते हैं और साथ की जो है बड़े और बुजुर्ग लोग भी रहते हैं तो हमको परिवार में ये सब मनाना अच्छा लगता है जैसे शादी भी हुआ तो हम लोग अच्छी से जिम्मेदारियों को निभाते हैं छोटे हैं तो जिम्मेदारी और बड़े भी हैं तो वो लोग भी लगे रहते हैं और जिम्मेदारी और भी जिम्मेदारी से काम करते हैं शादी में अच्छे से सजना सवरना ये भी कर लेते हैं और शादी में बहुत मजा आता है जैसे डांस वगैरह होता है और शादी में अच्छे से एन्जॉय करते हैं खाना पीना खाते हैं शादी के लिए हम तैयार होना घर की साफ सफाई करना पहले से ही तय कर लेते हैं कि हमको क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना है और इसके बारे में भी तय करते हैं क्या पहनना है क्या वो करना है शादी में क्या क्या समान लगेंगे और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी वो लोग हम लोग परिवार में मिल के उसको सोचते हैं समझते हैं तब उसके बारे में प्लान करते हैं और यही इसका होता है अपनी उपलब्धि को जश्न मनाने कि जो है बहुओं को इसमें व्यक्त करना पड़ता है और यही बड्डे या कुछ भी शादी हुआ हम लोग इन्जॉय करते हैं उसको अच्छे से रहते हैं दोस्तों को भी बुलाते हैं परिवार को भी बुलाते हैं सब लोग आते हैं तो अच्छा लगता है बड्डे या ओ शादी या तो कोई भी फंक्सन हुआ